हाँ भईया नमस्ते हाँ हाँ मिल जाएगा ये जो लखनऊ में ये पी जी आई हॉस्पिटल है देख रहे हैं ना उससे मान लीजिए एक किलोमीटर के लगभग दूर पे है तो लगभग वही मान लीजिए वही लगभग तीस वीस के आसपास पड़ेगा तीस लाख हाँ हाँ बन जाएगा बन जाएगा ठेकेदार है ना हो जाएगा हाँ सब कर करवा देंगे न जो ठेकेदार है ना वो लेके ठेका ले लेंगे घर बनवा लें बनवा देंगे उसके बाद टाइल्स मार्बल सब लगवा देंगे पेंटिंग वेंटिंग का काम सब कर देंगे सब वो ठेकेदार के ठेका दे दीजिए वो सब कर देंगे अभी तो भईया एक्चुअली क्या है क्या है यहाँ पे जब आएँगे तो ठेकेदार से ही बात करना करना पड़ेगा हाँ तो वही लगभग मान लीजिए डेढ़ से दो महीना तक कर देंगे ठीक है यहाँ से मान लीजिए जो वहाँ पे हम हैं तो यहाँ पे उससे एक किलोमीटर के लगभग ये अपना पी जी आई पी जी आई हॉस्पिटल है और सिटी कॉलेज भी है यहाँ से लगभग छः सात आठ किलोमीटर दूर है काफ़ी नजदीक है सिटी से यहाँ अच्छे अच्छे लोग रहते हैं सब लोग बढ़िया आदमी हैं और ठीक है बढ़िया एरिया बढ़िया है हाँ रेलवे स्टेशन यहाँ से मान लीजिए वही लगभग तीन से चार किलोमीटर के लगभग है हाँ वो भी है पास ही में है तो आइए देख लीजिए है जगह एरिया बढ़िया है और है है ना है ना सिटी कॉलेज सिटी कॉलेज भी है और सिटी भी नजदीक है और आउट एरिया भी एकदम अच्छा है बढ़िया

है है है है आइए नहीं एकदम बढ़िया व्यवस्था है सिटी भी नजदीक में है और क्या है ना बहुत लोग यहाँ पे मतलब अपने बाहर बाहर लेकर के रहते हैं घर अर बनवा करके तो क्या है कि मतलब फिर जमीन ले लिया ठेकेदार इधर है तो बयाना अपने बात करके ठेका ठेकेदार को दे दिए कुछ दिनों बाद वो अपना नहीं वो है ना नाली है न

जी नमस्ते